आङो खाथिनि टाउनावहाय एबा बाजारावहाय मैगं थाइगं न'नि खाना लांनानै फानहैयो बेजोंनो फाननानै थाव बानलु सामब्राम संख्रै नांगौमानिफोरखौ आं लाबोयो गथ'फोरनो गाननाय जोमनाय बे मैगं थाइगंखौनो फाननानै आङो लाबोयो आरो बाजारफ्रावबो टाउननिफ्रायबो आङो दस्राफोर लाबोयो जेनेबा आङो मिगिफोर लाबोयो गथ'फोरनो जाहोनो मालाबा आथाफोर आलु सामब्राम बायदिसिना लाबोनानै न'फ्राव लाबोयो ओमफ्राय न'आवनि मैगंफोरखौबो आङो फानहैयो गोबां न'आव आबाद मावोनालाय बे आबादफोर मोननाय मैगं थाइगंफोरखौहाय जे मुला खफि लाफा गाजर बेफोरबायदिखौहाय आङो न'आव मुथा खानानै टाउनाव लाङो टाउननि मानसिफ्रा गावसोरहा गायनो फुनो गैयिखाय बेफोरखौनो बायनानै लांनानै जाहैयो ओमफ्राय गोबां बेबादिनो टाउनाव फैग्राफ्रा हा गैजायिफ्रा गोबाङैनो मैगं थाइगंफोरखौ बायनानै लाङो गामियारिनिफ्रायबो जोङो मैगं थाइगंखौ बायस'बायनानै लांनानै फानहैयो बेबायदिनो गोबां हाबा मावनो हायो मावनायनि गेजेरजोंनो जोङो न'खरफोरखौहाय आरजिनो हायो बे फाननाय बायनाय बे टाउनफोरनिफ्रायनो जोङो गोबां बुस्थुफोरखौहाय लाबोनो हायो फैसा मोनब्ला जोङो बे मैगं थाइगंखौहाय फानखांनानै ना बेदरफोरबो बायनानै लाबोफिनो आरो बिजोंनो जोङो जानो हायो आरो ओमफ्राय गोबां हाबाफोर मावनो हायो जेनेबा जोंनि बाजारफोराव एबा टाउनाव जोङो लांनाय फाथो माइ बेफोरबादिखौ फाननायफोरखौहाय बिसोरो लांबाय जोंबो टाउननिफ्राय गस्ला बायदिसिना जोङो लाबोबाय माब्लाबा संख्रि थाव फानलु लाबोबाय मालाबा गाननाय जोमनाय लाबोबाय बेबादिनो फानलाय बायलाय खालामनाय जायो आरो गोबां हाबाफारि मावनो हायो जेनेबा जोङो माइफोरखौनो गायखांनानै फानबाय फाथोफोर फानबाय बिदिनो आलु बुरजाफोर मोनोब्ला जोङो टाउनफ्रावहाय लांनानै फानहैबाय टाउननि मानसिफ्रा बांसिन बायना जायोनालाय मबाव नांसिनो बेफोरखौनो जोङो फानहैनानैहाय साबसिन हामसिन हाबा मावनो हायो आरो जेनेबा दिनैहाय सय सात मनसो जोङो माइफोर लांबाय टाउनाव आतस' मन नयस' मन बेफोरबादि फाननानै जोङो गोबां थाखा आरजिनो हाबाय आरो हायो बेबायदिनो जोङो टाउनफोरनिफ्रायबो बिदिनो गोबां बुस्थु जेनेबा न' लुनो जोङो थिं बायदिसिना जों बायना लाबोफिनो बे थाखा फैसाजोंनो बिदिनो जोङो न'खरावबो बे मैगं थाइगंफोरखौनो जायो गामिफ्रावबो गामिनि मानसिफ्राबो लांफैयो बेबादिनो खालामनो हायो आरो जोङो